आ रेडियोके लोग यूज करै रहै उपयोग करै रहै तऽ दूर समाचारमे जेतनाभी होइ हइ तऽ देखाए खातिर लए ई रेडियोके यूज करै रहै लोग सुनै रहै कोइभी समाचार देखैके छिकै तऽ रेडियोमे सिर्फ आबाजे सुनाइ पड़ै रहै ओहिमे जैसेकी बीडिओके रूपमे देख नहि पाबै रहियै अगर कोइ भी पत्र आबै रहै पहिले पत्र भेजल जाइ रहै आ अभी की छिकै हमर अगर दो बात दोसरासऽ बात करैक छै तऽ मोबाइल उठबै छियै कॉल लगबै छियै आ बात होइ जाइ छिकै चाहे केतबो पाॅंच सए किलोमीटर दूर रहै चाहे हजार किलोमीटर दूर रहै लेकिन तकनीकके कारण

तब तकनीकके बरा अच्छा उपयोगभी छिकै आ फायदा भी छै लेकिन जेतना फायदा छै उतना नुकसान भी छै अगर कोइ भी अभी चैलि गेलै सोसल मीडियाके जमाना छै जैसे फेसबुक लोग आइकाल्हि बहुत तेजीसॅं देखै छै चलबै छै फेसबुक भए गेलै इन्स्टाग्राम भए गेलै ट्वीटर भए गेलै यूट्यूब भए गेलै जे इसब तकनीक के ही देन छै इसबसे की होइ छै की कोइ भी फोटो रहै छै फेसबुकपर लगा दै छियै तऽ हजारके हजार लोग देख लै छै एक बारमे यूट्यूब पर कोनो बीडीओ डालि दै छियै तऽ मीलियन मीलियनमे लोग देखए लगै छै सब तकनीकके ही देन छै तकनीकके देन के कारण केतेक लोग एकर गलत यूज भी करै छिकै जैसेकी कोइ भी ककरो होइ छिकै फोन कैरिके धमकी देल जाइ छिकै कोनो ककरो फोटो लए कऽ भाइरल कैरि देल जाइ छै ओहिसे की होइ छिकै

लेकिन आजकलके लोग तकनीकके गलत व्यवहारमे भी करए लगलै हन जेकी ई नहि होयबाके चाही आओर रहलै बात आज एकर कहाँ कहाँ यूज हुएके चाही तऽ हुएक चाही करएके चाही अच्छा काम छै ताइकनीककए सबलोग अच्छा उपयोगमे लाबए इहएसबकए हुएक चाही हमरा ख्यालसए इहए हुएक चाही